कुझु ॾींहं अॻु मां टी वी घुराई हुई टी वी असुल हीअं लॻी वई मुंहिंजे मन खे छुहंदड़ वारी टी वी लॻी रही हुई हुनजो कलरु मूंखे ॾाढो सुठो लॻो पर पोइ मां जीअं उनखे दीवार तां लॻाईं त उनजो कलरु धीरे धीरे करे डल थियणु लॻो ऐं मां उनखे यूज़ कयो जीअं ई हुन जो आवाज़ु मां ॿुधो त ईअं आवाज़ु ॿुधण में अची रहियो ॼण त गॼु गोड़ वांगुरु गुंजायलु आवाज़ु मूंखे ॿुधण में अची रहियो हुओ ऐं उनजी वायर तमामु नंढी हुई जंहिंजे करे मूंखे उनजे लाइ अलॻि सां ख़र्चु करणो पियो ऐं उनजो बोर्ड लाइट बोर्ड जो कनेक्शन करणो पियो इन करे मुंहिंजो मन ॾाढो खटो थियणु लॻो मां तव्हांखे सभिनिन खे ईअं हिक वेनिती थो कयां जेकॾहिं तव्हांखे टी वी खपे त तव्हां पाण वञी हुन दुकानदार खां ॾिसी करे ऐं जेकी तव्हां जी मन खे छुहंदड़ हुजे उहा तव्हां वठंदा